कब्ज़ दूर करने के लिए हमारे गाँव में प्रचलित कुछ घरेलू उपचार कुछ इस प्रकार हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्या दा पानी पीने का प्रयोग करें और त्रिफला चूर्ण आदि भी ले सकते हैं हमारे एक पड़ोसी को कब्ज़ के कारण कुछ इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उसे इसके लिए काफ़ी दिन तक दवा भी लेनी पड़ी और कब्ज़ दूर करने के लिए घरेलू उपचारों में सलाद जो है प्रमुख भूमिका निभाती है जैसे हम गाँव मे मिलने वाले फल अमरूद और इत्यादि का प्रयोग कर के भी अपने कब्ज़ को दूर कर सकते हैं कुछ गाँव में खीरा ककड़ी इत्यादि भी फल बहुत सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं जिन से कब्ज़ की शिकायत दूर रहती है